जेन्ना अठरा वर्साचे आशिल्ले तेन्ना हांवेन म्हजो फस्ट म्रो मेकअप प्रोडक्ट घेतिल्लो हांवेन म्हाका पयलू मेकअप प्रोडक्टसाच्या बद्दल कांयच खबर नाशिल्ले पण सोशल मिडियाच्या सोशल मिडियाच्या थ्रू म्हाका कळून येयले की खूब अशें मेकअप प्रोडक्ट्स आसता आनी तेंच्या बद्दल म्हाका थोडक्यांत म्हायती रोयल् जसो की क्लायकॉली हो फेशवॉश आसा जो म्हाज्या फेसान खूब बऱ्या प्रमाणान सूट जाता तेजे कांय सायड इफेक्ट्स म्हाज्या तोंडार जायना तशेंच की फायरी ह्या एस पी एफ फिफ्टी प्लस सनस्क्रीन म्हाज्या तोंडाक खूब बऱ्या प्रमाणान सूट जाता आनी तेजे कांय वायट परिणाम म्हाज्या तोंडाक जायना तशेंच जावन असो मेको प्रोडक्ट्स जशे की नायकाचो लायनर म्हाज्या डोन खूब बरें अशी म्हज्या दोळ्यांची उर्बा वाडयता तशेंच मागीर नायक्याचो कॉम्पॅक्ट म्हाज्या तोंडाक खूब बरो असो ग्लो वाडटा आनी ताचे सायड इफेक्ट्स म्हाका जायना